नमस्कार सर सर क्या जो आप फिरिज वाली दुकान रखें हैं तो क्या सर आप उषा कम्पनी का कोई फिरिज रखे हैं फिरिज कूलर औ फिरिज कितने का कितने कितने लीटर वाला है आपके पास सर सर हमको पचहत्तर लीटर वाला चाहिए सर तो सर मैं आपकी आपकी दुकान कहाँ पर है सर अच्छा दर्शन नगर किस गली गली मे है कि रो रोड पर है अच्छा किस नाम से किस नाम से किस नाम से दुकान है सर आपकी अच्छा अच्छा राजा के बगल मे तो नहीं अच्छा सर तो सर अच्छा सर तो उसमें उषा कम्पनी पचहत्तर लीटर वाले मे कितने की छूट है मने कुछ छूट ऊट आई है इस समय दो हजार चौबीस में सर कितने की हो जाएगी लग लगभग लगभग आ सर जैसे कितनी प्राइस है मौके पर मन मूल्य मूल्य अच्छा तो सर क्या उसमें छूट ऊट है थोड़ा बहुत आया है कि नहीं अच्छा सर और प्रेस वगैरह भी रखते हैं प्रेस इस्त्री इस्त्री अच्छा सर जैसे इस्त्री प्रेस रखते हैं प्रेस प्रेस प्रेस करने वाला कपड़ा प्रेस करने वाला अच्छा अच्छा तो तो उषा कम्पनी का है अच्छा ऑटो कट है वो सर अच्छा उसका प्राइस लगभग लगभग कितना होगा सर अच्छा तो जैसे बिगड़ जाने पर सर तो क्या कम्पनी इसका भरपाई करेगी जैसे उषा कम्पनी का फिरिज हुआ हो या प्रेस हुआ तो ये बिगड़ जाएगी तो इसका कम्पनी जिम्मेदार होगी ना सर ऑनलाइन सर्विस होगी अच्छा सर तो कार्ड भी मिलेगा सर अच्छा सर तो तो ए बताइए सर जैसे सर्विस के लिए कुछ हमको देना पड़ेगा पैसा वैसा थोड़ा बहुत अच्छा अच्छा

तो सर अब मौके पर हम शंकर गढ़ का बजार पहुँचे हैं बाइक से आ रहे हैं सर तो ठीक है सर हाँ हाँ ठीक है सर ठीक है सर नमस्ते